دادی دادا تعلیم حاصل نہیں کرے کیونکہ ان لوگ کے ٹائم پر اتنا تعلیم کو اہمیت نہیں دیا کرتے تھے اور اس ٹائم پر زیادہ تعلیم کے یعنی اسکولس وغیرہ یعنی ایجوکیشن جب اتنی نہیں تھی اب کے زمانے میں تعلیم حاصل کرنا ہے اور اچھی سہولتیں ہیں جب اس ٹائم پر سہولت بھی نہیں تھی اور زیادہ لوگ زیادہ پاپلیشن بھی نہیں تھی اور زیادہ پیسے بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس تو اس لئے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے اب کے زمانے میں تعلیم ہر جگہ ایجوکیشن ہیں سب ہے اس کے لئے اب کیا ہے ایجوکیشن یعنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں پہلے کے زمانے کے لوگ کو تعلیم حاصل کرنا مشکل تھا ان لوگ کو شوق تھا کہ وہ پڑھیں لیکن جب اس ٹائم پر بہت دور دور جگہ پر اسکولس وغیرہ اسکولس رہتے تھے مدرسہ دور رہتا تھا اس کے لئے وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے تھیں تعلیم حاصل نہیں کر سکے اس لئے